आङो गोदो उन्दै समाव बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दैखौनो बारा मिन्थियामोनलै दासो खाथि खाला मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो एबा गामिफोरावबो बिजाब बाख्रि थानाय हिसाबै दा बिजाब बाख्रिया मा बेखौ मिन्थिनो मोनबाय बिजाब बाख्रि होनोब्ला जोङो बयबो बेहाय थांनानै रादाब बिलाइ फरायहैनो हायो बिनिफ्राय सल' बिजाब मोजां मोजां लेखा बिजाब जोङो फरायनानै बे जायगायाव बै जायगानिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो दा आंहा बारा बिजाब फरायनायनि बारा हुदा गैया गोदो उन्दैनिफ्रायनो आंहा बिजाब फरायनायाव बांद्राय गोसो गैखाया दा फोरोंगिरि हिसाबैब्लाबो आङो फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरखौ मा फोरोंनांगौ फोरोंनाङा बेखौल' बांसिन गोसो होनानै फोरोंनाय जायो बिजाब बाख्रिनि बिजाबफोरखौ आङो बांद्राय फरायनाय जाया आरो समबो मोना बिनिखायनो बांद्राय बिजाब बाख्रिजों आंहा सोमोन्दो गैया बुंनो थाङोब्ला गोदो खाथि खाला बिजाब बाख्रि गैया बिनि थाखायनो जोङो गोदो उन्दै समाव बिजाबफोरखौ जोङो बिजाब बाख्रिनिफ्राय बिजाब मोनो होननानै जोङो मिथि मोनामोन बिजाब बाख्रिनिफ्राय जे बिजाब बाख्रियाव थांनानै जोङो गुबुन गुबुन बिजाब फरायनानै गोबां गियान मोननो हायो बेखौबो जों मिथियामोन दा दानि मुगायाव मानसिफोरा गोरों गोरों जानाय हिसाबै लेखा रोंनानै दा बयबो बयनिबो गामियाव सानलाय हलायै बिजाब बाख्रिनि गोनांथिखौ बुजिनानै माखासे गामिफोरा गावबा गाव गामियावनो बिजाब बाख्रि बानायनानै सुबिदा फरायनो सुबिदा होनाय जाबाय दानि मानसिफोरा बिजाब बाख्रियाव थांनानै फरायनो सुबिदा मोननाय हिसाबै दानि गथ'फोरा बांसिनै गियानफोरखौ मोननो हायो दा बयबो फरायसाफोरानो बिजाब बाख्रियाव थांनानै बै बिजाब बाख्रिनि बिजाबफोरखौ फरायानानै सल' बिजाबफोरखौ फरायनानै गोबां सल'नि बाथ्रा हादोरनि बाथ्रा गुबुन जायगानि हादोरनि बाथ्राफोरखौ जारिमिनफोरखौ फरायनानै मिन्थिनो हायो गुबुन गुबुन गोदोनि राजा फोरजाफोरनि बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हायो